ہندوستان میں پچھلے چند دہائیوں میں ٹیکنالوجی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے فروغ کے ساتھ نوکری کی نوعیت میں بڑی تبدیلی آئی ہے نئی نسل اب صرف روایتی ملازمتوں جیسے ڈاکٹر انجینئر سرکاری نوکری تک محدود نہیں رہی بلکہ وہ اپنی پہچان آزادی تخلیقی صلاحیت اور جذبے کو اپنا کر نئے راہیں تلاش کر رہے ہیں پچھلے چند دہائیوں میں ابھرنے والی نئی ملازمتیں اور کام نمبر ایک یوٹیوبر ویلاگر ویڈیوز بنا کر کمائی کرنا تعلیم تفریح کھانا ٹیکنالوجی ہزاروں نوجوان اب یوٹیوب پر اپنے شوق کو پیشہ بنا چکے ہیں نمبر دو مواد تخلیق کار انسٹا گرام فیس بک ٹک ٹاک پر ویڈیوز میمس آرٹ وغیرہ شیئر کرنا برانڈز کے لیے اشتہار پرموشن اور اسٹان سرپ حاصل کرنا ہندوستانی نوجوان اب کیا ڈھونڈ رہے ہیں آزادی اور خود اعتمادی اپنی شرائط پر کام کرنا نو سے پانچ نوکری سے باہر نکلنا بد و پہچان اور اثر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں جانے ان کی آواز سنی جائے ہندوستانی نوجوان آج صرف نوکری کے متلاشی نہیں بلکہ خود ملازمت پیدا کرنے والے جاب کریئیٹر بن چکے ہیں انٹرنیٹ اسمارٹ فون اور ہنر نے ایک نئی دنیا کھول دی